میرے علاقے میں سب سے اہم سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلس پارٹی رہی ہے حالیہ برسوں میں ان میں سے کچھ جماعتوں کی مقبولیت میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے ان جماعتوں کا ارتقاء مختلف سیاسی سماجی اور معاش حالات کی وجہ سے ہوا مثال کے طور پر مسلم لیگ کا آغاز انیس سو اسی کی رہائی میں ہوا جب ملک میں امرت کے خلاف جمہوری تحریکیں چل رہے تھے یہ جماعت صنعتی ترقی انفر اسٹرکچر اور معیشت پر توجہ دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے انیس سو نبے کی رہائی میں نوجوانوں اور متوسط طبقے کو متحرک کر کے ایک نئی سیاسی سوچ کو فروغ دیا پیپلس پارٹی ایک پرانی جماعت ہے جو انیس سو سکسٹی نائن میں ذوالفقار علی نے بنایا اور اس کی بنیادی عوام فلاح مزدوروں کے حقوق اور سوسلشٹ نظریاتی پر رکھی گئی تھی ریاست کی تاریخ نے بھی ان جماعتوں کو تشکیل میں اہم کردار ادا کیا مارشل لاء ادوار جمہوری تحریکی عدالتیں فیصلے اور میڈیا کی آزادی جیسے عوامل نے سیاسی شعور کو بڑھایا اور ان جماعتوں کو ابھرنے کا موقع دیا تعلیم کے فروغ اور شوسل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال نے بھی عوام کو متحرک کیا اور نئے سیاسی قوتوں کو جنم دیا مختصراً میرے علاقے میں سیاسی جماعتیں مختلف تاریخی اور سماجی عوامل کے نتیجے میں تشکیل پائے اور آج تک عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں